वास्को निववाडें मोर्मुगांव चिकालीम सडा बोगद्यार दाबोलीं साकवाळें वाडयेम लेक कोरतालीं मडगांव सावर्डें सांकलीं दुर्बाट पणजे मेरशें माजोड्डा माशेल पर्वरी म्हापसा शांतीनगर मंगूर हील मांगरान